म्हजें आजोळ पणजेचें हांव पयलीं पसून थंयच दर सुट्येंत मे म्हयन्यांत हांव थंय वतालें आनी थंय वचून म्हाका म्हजी आजी आजोबा तशें म्हजी मावस भावां तांच्या वांगडा खेळपाक खूब आवडटालें आजुनूय आमी एकामेकां कडेन बरे तरेन येतात वतात एकत्र येतात सगळीं जाणां आतां अश्यो म्हाका खुबश्यो यादी आसात म्हज्या आज्येच्या हातान तयार केल्ले बरे बरे डिशीज खावपाक खूब आवडटालें म्हाका अगदीच याद येता म्हणजे तिच्यो गजाली ती सदांच सांजचें बसताली आनी सदांच मागीर देव देंवचार आनी मागीर ते कशे हें करतात आमची राखण करतात आमकां कशी राखण दितात हाचेर खूब उलयताली सदांच ती आमकां भंय घालताली जाता तितलें बरें वागूंक जाय बरें दिसूंक जाय आनी सांजे वेळार बेगीन घरांत येवंक जाय अशी ती सदांच आमकां देख दिताली ताची याद म्हाका सदांच येता तेंच म्हाका परतून परतून याद जाता